आङो दिनै आदिदासाव थांनानै सोर्ट गांसे लेदार होनो ना मा होनो बिगुरनि बेखौ बायना लाबोदों बिनि बेसेना सात हाजार लादों ओरैबायदि फसायदों आं बे जेकेटखौ रुइदोबदोब सिङाव ओ थुलाबायदि सिथाबनाय दङ आरो सेन ब्रे ब्रे दङ गाननोबो जोबोद मोजां आरो गोजांनायाव बेखौ गानब्लानो खम्बल जोमनाय बायदि मोनो आरो बे जेकेटजों आङो गोजान जायगायावबो बाइकफोरजोंबो आं हान्थिनो हागोन आरो बे जेकेटआ ओरैबायदि मोजाङै सुनाय दङ बिनि सुनायफ्रा खोब मिहि मोजां खुन्दुंजों सुनाय गोबाव सम जोरनायखौ आं नुदों आरो बेजोंनो दसनिफ्राय फन्द्र' बोसोरखौ आङो गाननो हागोन बायदि मोनदों जोबोद कमफर्ट बे जेकेटआ आङो हास्थायो आंनि लोगोफ्राबो बेखौ बायनानै लाथों जेन' बिनि गेजेरजों समायनायखौबो नुजाफैयो आरो समायनायखौ नुगोन होननानै आङो मिजिंथियो आंनि गोबां हास्थायनायाव आङो बे जेकेटखौ आङो मोनथ'वाखैमोन नाथाय दिनै बङाइगाव टाउनाव थांनानै बे आदिदास खम्पानिनि जेनोखि दखान बे दखानाव आङो मोनहैनानै जोबोद रंजानाय मोनदों आरो आङो बेखौ बायदों गोबां बेसेनब्लाबो आङो बेखौ बायनानै लाबाय बेजों आंनि रंजानाया सफैबाय आरो बेजोंनो आङो गोबाव सम आंनि गोजोननायखौ आङो बारग'होनो हास्थायगोन